हैलो में तनीषा बोल्ला नीं आं में उधमपुरा कोला बोल्ला नीं आं ते इक ग्रां ऐ इत्थें जखैनी दे कोल में उत्थाुआं बोल्ला नी आं ते में तुसें ईं सनाना चाह्न्नी आं की अज्ज में गल्ल करना चाह्न्नी आं टाॅयलेट दे लेई अगर थुआढ़े घर ऐ ते बड़ी शैल गल्ल ऐ ते अगर नेईं ऐ तां में तुसें ईं आखना चाह्न्नी आं तुस बनाई लैओ की एह् शैल गै चीज़ ऐ माड़ी चीज़ नेईं ऐ ते तां गै कोई आखदा शैल होऐ तां कोई आखदा नेईं होऐ ते नेईं आखदा कोई बनान दी ते पैह्लें निं ऐ लोकें गी नेईं होंदे ह ते ओह् इं'या खु'ल्ले बिच जंदे हे ते बा अज्जकल जमाना बड़ा अग्गें बधी आ ते नमीं नमीं चीज़ां आवा दियां ते हू'न गौरमेंट लोकें दी हेल्प करा दी ऐ की सारे बनान ग्रांऽ ग्रांऽ जेई गौरमेंट पैसे बी देआ दी लोकें गी की तुस बनाओ इसी जेइयै यूज़ करो एह् शैल गै चीज़ ऐ एह् माड़ी चीज़ ते निं ऐ एह् शैल ऐ ते थुआढ़े लेई एह्बी शैल ऐ ते लोकें गी बड़ी मुश्कल होंदी ऐ की सवेरे उठदे पंज बजे जंदे खु'ल्ले च जंदे उ'नें सवेरे सवेरे उठना पौंदा जाना पौंदा अगर तुस अपने घर गै बनागे ते तुसें ऐसा करने दी जरूरत गै नेईं पौनी की तुस सवेरे उट्ठो ते प्ही तुस जाह्गे ते इं'या केह् होंदा बमारियां बी फैल दियां ते इं'या गंद पौंदा इं'या पलै पलै प्ही इं'या गंदा होंदा ते ओह् स्वच्छ होई जंदा ते असें पर्यावरण गी बी साफ रक्खना ऐ ते अपने आप गी बी साफ रक्खना ऐ एह् इस्सै लेई गौरमेंट कोशिश करा दी ऐ की घर घर बाथरूम होन चलो ते सिटी बिच लोकें मैक्सीमम बनाई गै लैते दे न ते गौरमेंट कोशिश करा दी की हू'न ग्रांऽ बिच जित्थें जित्थें नेईं है'न उत्थें बी बनाना ते इस आस्तै गौरमेंट पैसे बी देआ दी ऐ की तुस बनाओ ते एह् होंदा की थोह्ड़े अपने घर जेल्लै अग्गै थुआढ़ा जीऽ होऐ ते तुसें बाह्र जाने दी जरूरत गै नेईं ऐ ते थोह्ड़ा जैलूं मन कीता तुस जाई सकदे ते इं'या तुसें सुत्ते दे उट्ठियै जाने दी जरूरत निं पौनी ऐ ते घर ते घर गै अपने हो्ना ते मज़े कन्नै शर्म बी निं आनी कोई शर्म निं कोई किश नेईं मज़े कन्नै तुस अपने घर च चीज़ होनी ऐ फ्ही टेंशन आह्ली कोई गल्ल गै नेईं होनी ते इस एह् पर्यावरण थोह्ड़ा साफ होना ते बमारियां निं फैलनियां मतलब की सिटी जेह्ड़े सारें लोके बनाई छोड़े दे न एह् बी ग्राएं च निं है'न निं है'न बनाए दे ते कुछ लोकें दे आये बी निं है'न ते केह् होंदा की तुस गौरमेंट ऐ जेह्के ओह् होंदे कोशिश बी देआ दी ओह् बनान जां यूज़ करन की के अगर नेईं होंदी कुसै ते बड़ी मुश्किल होंदी लोकें बड़ाइ होंदा इं'या ते ते तुस बनाओ इसी अगर निं ऐ थोह्ड़े ते तुस बनाओ ते गौरमेंट जी मदद लैओ ते ओह् पैसी बी देग ते कोई यरो कुसै कोल नेईं होंदे पैसे ते ओह् गौरमेंट पैसे बी देग ते पूरी त्यार ऐ गौरमेंट थोह्ड़े लेईं ते शैल ऐ साढ़े घर बी ऐ ते असें बी बनाए दे न ते शैल गै चीज़ ऐ माड़ी चीज निं ऐ अं'ऊ तां गै आखनी ते लोक ओह्बी ऐ जिं'दा नेईं ऐ ते ओह्बी है उसी साफ सुथरा रक्खो ते जिं'दे निं हैन ते ओह् कोशिश करो ओह् बनाई लैन ते थोह्ड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया तुसें मेरी गल्ल सुनी ऐ ठीक ऐ भी